मध्य प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ जैसे कि भाजपा हो गई कांग्रेस बी एस पी समाजवादी पार्टी भील पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा आम आदमी पार्टी जिनके अधिकतर नेता जैसे शिवराज सिंह चौहान हो गए नरेंद्र सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कमलनाथ दिग्विजय सिंह कैलाश विजयवर्गीय नरोत्तम मिश्रा और भाजपा की विचारधारा हिंदुत्व आदि ज्यादा रहती है इसमें निरंतर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित रहते हैं कांग्रेस की विचारधारा मुस्लिमवादी ज़्यादा रहती है इसमें अन्य पार्टियाँ हैं जो क्षेत्रीय मुद्दों पर निरंतर काम करती रहती हैं